नमस्ते और सब बढ़िया है और मैं बोल रहा हूँ कि आप मतलब आपके पास दूध मिल रहा है क्या दूध मिल जाएगा अरे सत्तर अस्सी लीटर चाहिए था क्या रेट है उसका उसका क्या रेट है क्या रेट चल रहा है अच्छा ठीक अच्छा है कि बढ़िया रेट है कि बढ़िया प्योर चाहिए मुझे प्योर चाहिए मुझे प्योर अच्छा वाला अच्छा

हमको गाय का चाहिए हाँ अच्छा तो कब मिल जाएगा

अच्छा अच्छा अरे थोड़ा हिसाब से लगा लीजिए अरे अस्सी लीटर चाहिए कुछ रेट कम कर लीजिए उसमें

अच्छा तो साठ लीटर दे दीजिए साठ लीटर साठ साठ

हाँ और कह रहे कितने कितने टाइम आए हम सुबह कै बजे आना है सात बजे नहीं डेली चाहिए डेली रोज़ चाहिए कहाँ अच्छा तो डेली डेली डेली हाँ अच्छा और क्या पैसे तो हम दे देंगे हम कुछ एडवांस भी दे देंगे कहेंगे तो और थोड़ा कुछ जब माल जाता रहेगा वैसे पैसे देते रहेंगे उस तरीके से हम और उसे क्या बोलते हैं पनीर ओनीर का

पनीर भैया पनीर भी अच्छा आता है आपके यहाँ चेक कर लेंगे थोड़ा सा देख अगर पनीर आपका सही रहे भई हम चेक चेक करेंगे पनीर अगर आपका सही रहा तो पनीर भी ले लेंगे हम पनीर भी अच्छा रहा तो मैं करीब करीब लूँगा पचास किलो ले लूँगा रेट पनीर का रेट क्या रहेगा तीस हज़ार रुपये पैक पचास रेट क्या रहेगा पनीर का

तो ठीक है नमस्ते मैं आ रहा हूँ आपसे तो मिल रहा हूँ ठीक है न